हाँ कुछ दिनों पहले हमारे घर में भगवान का पूजा था तो विचार बना की भाई हम चार भाई हैं पिताजी हैं माँ हैं भाभी हैं सब लोग हैं तो पूजा में एक ड्रेस जो हैं खास तरीके का ड्रेस जो हैं ताकि एक घर के सारे लोग सभी एक जैसे दिखे तो पिता जी से हमने कहा की क्यों ना एक रंग का कपड़े का थान मँगवाइए और हमारी भाभी हमारी पत्नी मिल के जो है सब का ड्रेस सिल देंगे तो सभी भाइयों के लिए हमारी जो भाभीयाँ हैं वो शेरवानी होता हैं कुर्ता पजामा का सिलाई कर दी और अपने लिए सेम कलर का जो हैं सभी भाभियों के लिए साड़ी का खरीदारी किये और उसका जो बाकी कपड़ा होता हैं वो थान से मँगवा के और खुद से सिलाई मशीन से सिलाई किये इसमें क्या हुआ जितने भी परिवार के सदस्य से वो सभी एक रंग के लग रहे थे बहुत ही भावुक बहुत ही सुंदर और एक परिवार के ही सदस्य सभी लोग लग रहे थे इसे क्या हुआ के